नमस्कार जी सतीश मिस्त्री जी बोल रहे हैं मैं रिंकू बोल रहा हूँ हिण्डौन से

मुझे टेरेस पे सीढ़ियाँ बनवानी है टेरेस के लिए ऊपर हाँ टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवानी है चौड़ाई तो उनकी लगभग चार फ़ीट बनेगी फ़र्स्ट स्टेप की चार फ़ीट सेकंड स्टेप की चार फ़ीट आप बताओ सर कितने में बना दोगे आप कितना खर्चा आ जाएगा अब सीढ़ियाँ कम से कम पंद्रह बनेंगी उसमें पंद्रह सीढ़ियाँ मतलब दस फ़ीट के सीढ़ी वाइज़ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका काम तो अच्छा करते हैं लेकिन मैंने और भी ट्राइ किया था वो भी अच्छा काम करते हैं उन्होंने सौ रुपये बोला था आप तो उनसे दुगना मांग रहे हो काम तो करवाएंगे लेकिन आप पैसे भी तो ज़्यादा मांग रहे हो दुगने मांग रहे हो थोड़ा बहुत चले तो समझ आता है लेकिन आप तो दुगने मांग रहे हो उनसे आप बताओ न कितने में कर दोगे फ़ाइनल प्राइस बताओ आप बताओ ना सर आप कितने में कर सकते हो क्योंकि मेरा इतने में बनता है देढ़ सौ रुपये ज़्यादा ही है सरस अभी तो आप सीढ़ी बनाने के टाइम किस स्टेप से बनाते हो सीढ़ी हमें सरिये देके वो लेंटर वाली बनवानी है हाँ वही बनवानी है कोई एल टाइप का डिज़ाइन लगते ना उनमें एल टाइप में ही बना देना आप नहीं तो कुछ ज़्यादा ही है आपका एक सौ दस ले लेना फिर भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर काम तो करवाना ही है सीढ़ियाँ टेरेस पे जाना है तो सीढ़ियाँ तो बनवानी पड़ेंगी तो क्या क्या सामान मंगवाना पड़ेंगा मुझे तो फ़्री कब हो जाओगे आप तो कब मिलोगे